बाल बाल बालकसभ जे छै हुनका सभकेँ भी काम करय पड़ै छै सभ बेरोजगार पड़ल छै हुनकर माय बाप भी बेरोजगार छै ओहिपर सभपर अपन अपन ध्यान दियौ आओर बेरोजगारकेँ रोजगार दैके काम करियौ घर गृह सभकिछुपर ध्यान से दिअ पड़त अहाँसभ लोकनिकेँ जे इच्छा अछि ओसभ करय पड़तै सभपर ध्यान देनाइ आब विशेष हम की कहि सकब अहाँसभ तऽ अपने छियै ज्ञानी लोक